नमस्कार नमस्कार सर यह है जो इस साल आपके यहाँ कुछ अच्छे तकनीक का बीज अब शुरू हुआ है

तो अप अपने क़िस्म के बारे में दो चार क़िस्म के बारे में अच्छी क़िस्म के बारे में बता दें

अच्छा अच्छा तो मक्का में आप अभी कौनसा वैरायटी माने आपके पास अवलेबल है

नहीं कुछ कुछ हाइब्रिड भी बीज फिजिन का आता होगा ना परवरी प्लांट का यह सब हाइब्रिड के बारे में कुछ बता दें सर

अच्छा अच्छा सर ऐसा नहीं सर ऐसा नहीं हो सतर्कता गई और दुर्घटना बड़ी अच्छे क़िस्म बोओ तो अच्छी पैदावार मिलेगी

अच्छा अच्छा तो सर दुधारू पशुओं के लिए माने उसका बीज उज माने हर तरह के लिए बीज रखते हैं अच्छा अच्छा है अरे ऐसा सर ऐसा है ना सुनिए ना तो न्युट्रीफीट आपके पास अव्लेबुल है न्यूट्रिफीट आता है एक ठो बाजरे टाइप का चलिए चलिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद है तो अच्छा है